हमऽ खास विषय लिखली यऽ हम मैथिलीमे लिखली यऽ किताब जे हमरा सन्देह लगैए कि हमर किताब पूरा भारतमे चलतै कि अपना खाली बिहारेमे चलतै हमरा इएहे नहि समझमे हय कि हमर भाषा लोकके पसन्द औतय कि नहि हमर किताब चलतै कि नहि एहीपर हमरा सन्देह हवे आओर ई जे भाषा लिखलियै हम किताब जे लिखलियै हम पूरा भारतमे चलतै कि मतलब खाली बिहारेमे चलतै कि नहि चलतै एहिसँ हमरा लागि रहल हय कि मतलब लोकके हमर भाषा पसन्द एतै कि नहि मैथिली वैसे तऽ पूरा भारतमे मैथिली भाषा सबके पसन्द हय लेकिन हमर भाषा मैथिलीमे ककरो पसन्द एलै कि नहि एलै ई हमरा सन्देह लगैए